नमस्ते सारे गी मेरा नाम सुनीता ऐ ते एह् पुच्छा करदे न कि मौसम केहडा होंदा ऐ शैल सारे डोगरी च आक्खा करदे ना भाई सोहा जेहड़ा होंदा ओह् सुहावना होंदा ते स्याल खाने जोहगा होंदा ते बरसांत होंदी जेहड़ी एह् बिमारियां होंदियां एहदे च बिमार गै होंदा बंदा ते एह् मौसम जेहडे़ इंदे च शैल सारे च मी जेहडा़ लगदा ओह् स्याल गै होंदा ते जेहडा़ कि शैल ते होंदा ठंड ते होंदी बेशक लेकिन गर्मियें च बड़ी मुश्किल आंदी ते असेंगी मिकी स्याले अस घूमने गी ते जन्नें गै हा अस असें घूमने जाना होऐ ते जन्ने उठी वैष्णो देवी बी जन्ने उठी उत्थै ते उप्पर बर्फ बी पेदी होंदी जेल्लै वैष्णो देवी जन्ने ते उत्थै इयां बी जाओ गर्मियें च बी जाओ तां बी ठंडा गै होंदा उप्पर दरबार लोकिन जेल्लै अस सर्दियें च जाह्चै ते उत्थै बर्फ दिक्खने दा मजा बी आई जंदा बर्फ पेदी होंदी पूरे दरबार पेई दी होंदी ते पूरे बर्फ कन्नै लदोए दे होंदे पूरे प्हाड़ लदोए दे होंदे बर्फ कन्नै बर्फ दिक्खने दा मजा अलग ऐ ते जिसलै अस बर्फ दिक्खने ते इक दुऐ उप्पर गोले बनाई बनाई सुट्टने जां जो बी किश किश बनान्ने अस बर्फ दा ते एह् स्याले च इयै गे प्हाड़ लदोए दे होंदे बर्फो कन्नै ते मौसम साफ होऐ ते बर्फ पेदी होऐ ते इक बक्खरा गै मजा होंदा ते गर्मी च बी असें घूमने गी जाना होंदा गर्मी च अस जन्ने सनानसर जन्ने उठी पत्तनी टाप जन्ने उठी घूमने गी कि के पत्तनी बी ठंडी जगह ते सनासर बी मजा आंदा ते पतनीटाप अस जन्ने उत्थै बी बर्फ पेदी होंदी स्याले च सोहे च फ्ही बी थोह्ड़ा ठंडा ठंडा होंदा थोहड़ा घूमने फिरने च मजा आंदा थोहड़ा इन्सान साढ़े इत्थै उधमपुर च बड़ी गर्मी पौंदी जम्मू च किन्नी ज्यादा गर्मी पोंदी एह् अस रियासी डिस्ट्रिक्ट न ते इत्थै बी पैंथल कटरा च बी गर्मी होंदी बहुत ज्यादा गर्मी होंदी ते गर्मी च कुत़ै धुमने गी जाना होऐ ते फ्ही धुप्पै इयां बड़ा परेशान जन होंदा अस कन्नै बच्चे आहले असें कुतै जाना घूमने गी अगर जाना बी होऐ ते बच्चे दुखी करदे बच्चा गी ज्यादातर परसीना गर्मी ते बिमार होने दा डर बी होंदा ते इस करियै स्याल बेस्ट होंदा सारे कोला बेहतर होंदा स्याले अस कुतै बी जाई सकने कपडे़ लाने शैल जेकटां शैकटां पाइयै ते अस कुतै बी मतलब कि घूमने गी अस जाई सकने ते अस साढ़े पैंथल अस रौहने कटरा दे नेडै़ ते कटरा साड़े कोला ज्यादा असें जल्दी जल्दी घूमने गी जाना होऐ ते अस जल्दी जल्दी इयै वैष्णो देवी गै सोचने जाने गी ते वैष्णो देवी जिसलै सलाह् बनदी ते अस कश थाह्र नेईं कोई इन्नी परेशानी होंदी ऐ असेंगी कियां जाना ते इन्ना सफर बी नेईं होंदा असेंगी कोई अद्धे घंटे दा रस्ता अध्दे घंटे दे रस्ते च अस कटरा पुज्जी जन्ने ते बस अद्धा घैंटा च अस ढक्की चढ़ना स्टार्ट बी करी ओड़ने वैष्णो माता इक ऐसी जगह जित्थै आसेंगी घूमने दा इन्ना इक माता दी खिच्च बी होंदी माता दी शक्ति बी ऐ जित्थै उसी दिक्खी ऐ साढ़ा इक माता आहले श्रदा कन्नै जाना इक इन्ना मजा ओंदा उत्थै जाने गी उत्थै इक घूमने दी इक घूमना बी होई गेआ ते इक माता दे दर्शन बी होई जंदे कटरा इक ऐसी जगह जित्थै जिसी मंदरे दा शैह्र आक्खदे ना ते साढ़ा कटरा इक मदंरे दा शैह्र ऐ पूरा ते कटरा च घूमने दा बक्खरा गै मजा ऐ उत्थै माते दी शक्ति ऐ जित्थै कि साढ़ां आने गी मन करदा गै नेई ऐ घरे गी भाई अस घरे गी बी जाहचै ढक्की चढ़ने हा अस इयां मजे कन्नै नुआढ़ी शक्ति ऐ ते नुआढ़ी शक्ति कन्नै अस ढक्की चढने आं बड़ा मजा औंदा असेंगी ते ढक्की चढ़ने गी मतलब लंगर बी होंदा गुलशन दा लंगर बी होंदा उत्थै थल्ले पैहलें गुलशन दा लंगर खाने हमेशा अस जद बी जन्ने अस गुलशन दा लंगर खन्ने अस सारे लंगर खन्ने ते फ्ही अस ढक्की चढ़नां स्टार्ट करने उप्परै गी जिसलै ढक्की चढ़ने ते फ्ही ओह् माता दी गै खिच्च होंदी उपरा गी जेहड़ी लेई जंदी असेंगी ढक्की चाढ़ियै ते नेईं ते इन्नी ढक्की चढ़नां सौखी गल्ल नेईं होंदी ऐ मां दा इक माता ते सोहै बी जाओ सोहै बी जाने गी बड़ा मजा औंदा माता दा की के उप्पर ठंडी मजा आई जंदा उप्पर और असेंगी शैल ते कोटी बी बाहरे दा जेहड़े लोग आंदे ते उनें ते कोटी बी पाई दी होंदी ऐ पर साढ़े आस्तै इन्ना बी बड़ा ऐ अस शाल बगैरा लेई लैन्ने उप्पर शैल ठंड होंदी ते ठंडा मौसम होंदा ते तां करियै असेंगी शाल बगैरा लैने नेईं ते बाहरे दे लोग अजकल उनें ते कोटियां पाई दिआं होंदियां उंदे आस्तै बड़ी ज्यादा ठंड होंदी ते सोहा जेहड़ा होंदा सोहै असेंगी आंदा मजा वैष्णो माता वैष्णो माता अस जन्ने अस बडे़ नेईं ते दो़ चार चक्कर लाई गै छोडने वैष्णो माता दे ते और साढ़े इत्थै देवी पिंडी ऐ ते उत्थै बी ठंडी जगह ऐ ठंडा पानी इत्थै दुरे दूरै दे लोक औंदे इत्थै नन्हौने गी ते जित्थै लोग आंदे ते उंदे आस्तै ओ ह्बी बने दे इयां स्बिमिंग पूल होंदे जेहडे़ ओह् बने दे उत्थै लोग न्हौंदे न्हौंदे शौंह्दे फिर दर्शन करदे ते इयां प्हाडी इलाका पूरा प्हाडे़ दी रौनक गै बक्खरी होंदी जेहड़ी ऐ बड़ी घट्ट थ्होंदी ऐ केंईं लोकें गी जेहडे़ दूरा दूरा आए दे होंदे प्हाडे़ दी रौनक जेहड़ी होंदी ओह् शांत जगह होदियां शांत जगह च गै इन्नियां शांत होंदिया मतलब कि जाने गी इन्ना मजा आंदा इक हरियाली होंदी ग्रां होंदे उत्थै एह् है कि केईं गल्लें दी परेशानी बी होंदियां लेकिन फायदे बी बडे़ होंदे जियां बडे़ बडे़ शैहरें च जाहचै अस तां उत्थै छड़ै प्रदूषण ते नालियां गदिंया मुश्क ते इत्थै कोई ऐसी गल्ल नेई होंदी ग्रां च सुच्चियां जगह होंदियां इत्थै लोकें डंगर रक्खे दे होंदे और ज्यादा कोला ज्यादा गंद होंदा डंगरे दा गोहां ागै होंदा और किश नेई इत्थै कोई गंद होंदा ग्रां गआं च सफाई ग्रां च एह् है कि सफाई होंदी शैहरे च इन्नी कोई उंदे खाली शहर गै नां दे होंदे लेकिन सफाइयां नेई होदियां उंदी नाली दिक्खो इन्नियां गंदियां बिमारियां ते अद्धियां लोके दे दरबाजे बाहर गै दिक्खो इन्ना गंद होंदा जिसी दिक्खियै मतलब कि बाहर जाने गी बी मन नेईं करदा ते साढ़ी इस गल्ला च साढ़ा पैथल ग्रां बहुत सोहना ऐ ते इत्थै दूरा दूरा लोग घूमने गी ओंदे य़ात्रा चलदी हून देवी पिडीं अस पैंथल रौहने जित्थै देवी पिडीं रस्ता साढ़े घरा बाहर जंदा ते रस्ता साढ़े बाहरे जंदा मुल्ख यात्रा जंदी नवरात्रे च इन्नी यात्रा हून पिच्छे इन्नी यात्रा गेई ही जेहडे़ लोग बैष्णो देबी जंदे घूमने गी ओह् फ्ही उद्धर आई ऐ ते देबी पिंडी जंदे न घूमने गी देबी पिडीं पूरी आक्खदे कि माता छे म्हीने उत्थै रौंहदी ते छे म्हीने कटरा रौंहदी ऐ उप्पर दरवार ते देवी पिंडी बी साढ़ी इक वैष्णो माता दी गै इक वैश्णो माता आह्ले लेखा गै पूरी इक जगह ऐ जित्थै लोक बड़े दूरा दूरा घूमनेगी औंदे ते अस इक जन्ने वैश्णो देवी गर्मियें च ते बर्फ दिक्खने गी जन्ने आं अस पतनीटाप जन्ने उठी ज्यादा कोला ज्यादा ते उत्थै पतनीटाप जन्ने उठी उत्थै बरसांती अस बरसांती जाना बड़ा घट्ट पसंद करने की के बरसांती पोौंदियां पस्सियां जित्थै कि असेंगी डर होंदा अगर पस्सी ते पस्सियां पौंदियां बी प्हाडे़ च गै ना जित्थै कि जित्थै कि् प्हाडे़ं च अगर पस्सी पेई जां ते पूरा रस्ते गै बंद होई जंदे न जेहड़ा बी बंदा जित्थै होग उत्थै गै डकोई जंदा ते पस्सियां जेहडी होंदियां ते एह् थोह्ड़ा दिखदियां कि कोई गड्डी जारदी जां जिस कन्नै बरसाती दा मौसम बड़ा गंदा होंदा सप्प कीडे़ दा बी डर रौंहदा कुतै बर्खा पेई जानी जियां कुतै रस्ते च कुतै गिल्ले होई जाने कोई बच्चे कन्नै जां कोई टब्बरे कन्नै गेदा होऐ ते परेशानी आंदी ते इस करियै जां ते स्याल जां ते सोहा एह् दो चीजां होंदियां जेहडियां इंसान घूमने गी जंदा स्याले गी ते चलो कोई बर्फ दिक्खोग ते सोहै कोई पतनीटाप जाए बैष्णो माता जा सनासर जा घूमने गी एह् जगह अस जन्ने ते अ सेंगी पसंद बी औंदियां न ते एह् सब अस जिन्ना चिर पस्सियां साढ़े अगर बैष्णो देबी जाना होऐ ते पस्सियां उत्थै बी प्हाडे़ं च रस्ते च बी पेई दियां होंदियां ना बैष्णो माता बी कन्नै कन्नै साफ बी होआ दियां होंदियां न पस्सियां पौने कन्नै कोई बी खतरा होई सकदा कदें बी एह् बडे़ बडे़ केस बी होई गेदे न जेहडे़ बैष्णो माता इक बारी बडे़ लोग मरी बे गे हे ते केंई केई ंबारी पानी बी चढ़ी जंदा जेहड़ा बरसांती दी बजह कन्नै फिर कुतै जाना िना इना पानी चढी जंदा अजकल दा बाताबरण इन्ना खराब होई चुके दा के ग्रां च ते फ्ही बी ठीक ऐ कि जेहड़ा पानी चढ़ा करदा ऐ हर इक जगह पानी चढी जंदा जगह जगह गै पानी चढ़ा दा पानी की चढ़ा दा पानी तां चढ़ा दा के बूहटे कट्टी ओड़दे बूहटें गी बढदे बूहटे बड्ढने कन्नै जेहड़ी ऐ साढ़ा बातावरण जेहड़ा ऐ सारा खराब होई चुके दा ते बाता वरण गी ठीक कियां कीता जाए आसें गी एह् लोकें गी बूहटे लाना सिक्खना चाहिदा के अगर इक बढदे ते दस लाओ जित्थै इक बढगे ते दस लाह्गे ते जरुर साढ़ा एह् जेहड़ा माहोल ऐ साढ़ा सरिश्ट्री दा जेहड़ा माहोल ऐ बनाऐ दा इना सोहना ऐ असें इंसान ने गै खराब कीते दा ते इसी स्होई करने आस्तै इसान नै गै इसी स्हेई करना कुसै और ने नेईं आना इत्थै स्हेई करने गी एह् मौसम जेहडे़ होने एह् घूमने फिरने दे बी दिन अजकल कुत्थै रेह् दे अजकल मौसम बी खराब ते पानी चढा दे जित्थै नेईं उत्थै दिक्खो पानी ने ते साढ़ा कटरा कदें पानी नी हा चढदा हा ते इक बारी इत्थै पिछले साल इत्थै बी पानी चढ़ी गेदा हा इन्ना ज्यादा के जेहडे़ जात्तरू हे उनेंगी इन्ना मुश्किल होई गेदा हा के पूरे कपडे़ बड़ा् मुशकिल होई जंदा यात्रु बर्खे च बर्खा उप्परा पानी चढा दा हा यात्रा जारदी होंदी ही माता दे दर्शन करने गी इस करियै घूमने गी जाओ मगर ध्यान कन्नै जाना चाहिदा मेरे खयाल कन्नै बरसांती दे मौसम च कुदे नेईं जाना चाहिदा बरसांती दे दिने जाने कन्नै केईं मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ते साढ़े अगर घूमने गी जाना ते साढ़े इत्थै बथ्हेरियां जगहां ना घूमने गी इत्थै रियासी डैम साढ़े इत्थै रियासी डैम ऐ जेहड़ा दिक्खने आहला ऐ दिक्खने योग्य ऐ तां कि अज्ज दे बच्चे गी एह् चीज दस्सना चाहिदी रियासी डैम एह् चीज दस्सना चाहिदी जित्तां के पता लग्गे उनेंगी केह् रियासी डैम ऐ जेहड़ा उत्थै कियां केह् होऐ दा कियां साढ़ा कियां साढ़ा करंट जां कियां साढ़ी लाइट जां एह् चीजां दा पता लगदा कि कियां बनदी ऐ ते अज्ज दे बच्चे गी एह् चीजां दस्सना चाहिदियां घूमने गी उत्थै जाओ भाएं स्याल होऐ भांए सोहा होऐ घूमने गी उत्थै जाओ जित्थै कि बच्चें गी कोई सिक्खने योग्य चीज मिलै इयां फिरी फारी उठी औना पैसे पुनी उठी औना इयां ओहदा कोई फ्यादा नेईं उत्थै जाओ जित्थै सिक्खने लाइक कोई चीज थ्होऐ जित्थै कुतै किश तुस सिक्खी जाओ उत्थै जाना चाहिदा मेरे खयाल कन्नै अग्गै अपनी अपनी मर्जी होंदी लोकें दी घूमन फिरन जंदे छुट्टियें च जंदे सोहे दियां छुट्टियां पौंदियां असेंगी ते सोहै दियें छुट्टियें साढ़े बच्चें गी छुट्टियां पदियां सोये दियां ते उत्थे अस मेक्सीमम लोक जंदे नानी घार घूमने गी नानी घार जंदे नानी घरा बी इयै उत्थुंआ दा गै सलाह बनांदे ते कुतै होर तेै इयै के घूमने गी सोहा बी अच्छा ऐ लेकिन सोहै कोला अऊं आक्खनी केह् स्याल ठीक ऐ घूमी फिरी आई गे अपने गड्डी च बेठो ते स्याल च बी मुश्किल गै होंदा लेकिन आखदे बी हेन नेईं कोई बी चीज जेहडी ऐ सुखी नेईं थ्होंदी ऐ ते एह् है कि आसेंगी घूमने आस्तै जित्थै बी जाओ अस बचपन थमां गै बैष्णो माता जारदे हे ते पतनीटाप साढ़ा स्कूल जंदा हा जंदू अस स्कूल पढ़दे हे ते उसले दी पिकनिक जंदी ही साढ़ी पतनीटाप ते अस पतनीटाप जंदे हे ते पतनीटाप जंदे हे ते ओह् सोहै गै जंदी ही पिकनिक ते सैर जंदी ही साढ़े स्कूले दी ते ओह् उत्थै गै जंदी ही पतनीटाप ते हून जिसलै अस थोह्डे बड्डे होए ते अस बैष्णो देवी जाना ओह् कीता घूमने गी कुतै बी जाह्चै अस स्आल बेस्ट ऐ ते और अस मजे कन्नै जंदे हे साढ़े अगर बैष्मो माता जाओ तुस ते जिन्ने मर्जी बंदे अपने दोस्त हून जां यार दोस्त जिन्ने बी हून जां सहेली हून अपने रिश्तेदार हून मजे कन्नै जाई सकदे घूमने आस्तै ते बैष्णो देबी बड़ी बेस्ट जगह ऐ ते और असेंगी घूमने गी पतनीटाप बी ऐ पतनीटाप ज्यादा सोहे च गै क्योंकि सोहे च ज्यादा ओह् होंदा लोक दुनियां ज्यादा होंदी दुनियां ज्यादा होंदी उत्थे घूमने गी दुनियां बी होंदी लोक गड्डियां लेई अपनी आए दे होंदे ते और सनासर बी ऐ खुल्ला दब्बड़ ऐ जित्थै बेहियै इंसान जगह प्लेन गेदी ऐ पूरा जित्थै दिक्खने बी लोग फोटू खिचांदे न ते बरसांत जेहड़ी है तां के इस बरसांती अस जाना थोहड़ा घट्ट गै पसंद करदे ना घरा आहले बी नेईं मनदे कुतै जाने आस्तै ते इस करिये अस स्याले जाना पसंद करने स्याल स्यालै सारे अपनी जैकटां शैक्टा पादे सारे उत्थेैजंदे घूमने जाने गी बथ्हेरियां जगहां न पर घूमने गी जित्थै मर्जी जाओ पर घ्यान कन्नै जाना चाहिदा हून अजकल केंई जगह ऐ लोग जंदे जित्थै कि बडे़ गल्त कम्म बी होंदे चोरियां चारियां बी होंदियां ते अजकल जाना बी मुश्किल ऐ अजकल लोक होर ते होर मां दिखदे गै नेई भाई अजकल लिहाज बी घट्ट करदे ना लोक घूमने गी बी जाना होऐ ते घ्यान कन्नै जाना जित्थै के असेंगी घूमने गी बी जाओ अस ते स्कूल जंदे हे साढ़े अस काॅलेज जंदे हे अस उत्थै पढे दे ना ते उत्थै बी अस जंदे हे पिकनिक करने गी ते हमेशा सोहे गी गै जंदी ही जां स्याले च जंदी ही पर बरसांती कुतै नेई ही जंदी पता हा भाई कि बरसांती जाना साढ़े आस्तै मुश्किल ग ही कि के बरसांती कुतै बर्खा बी पेई सकदी बंदा डकोई बी सकदा अगर डकोई जाए ते फिर कुत्थै जाना बर्फो च स्याले बी ढकोई सकदा पर जित्थे बर्फ ज्यादा पोंदी होऐ उत्थै स्याले बर्फ जेहड़ा ऐ ओह् ज्यादातर बैष्मो माता पोंदी पर बैष्मो माता इन्नी नेई है कि जेहडी केह् बंदा डकोई जा बैष्णो माता ते पैहलें ते घट्ट स्हूलितां हियां हून मतियां न अज्ज दे पहले जमाने च बड़ा फर्क ऐ अस पहले पहले जंदे हे मेटाडोरा करियै पिकनिक जंदे हे मेटाडोरा करियै जंदे है अपनी रुटी शुटी लेई जादें है टिफिन कन्ने लेने जां उत्थै जाइयै बनानी ते एह् जगह हियां साढ़े जम्मू कशमीर ते बथ्हेरियां जगहां न जम्मू कश्मीर नेहा और कुतै है नी जम्मू कश्मीर नेहा प्हाड़ी इलाके च लोक घूमने गी दूरा दूरा इत्थै ओंदे साढ़े इत्थै दिक्खा जा इत्थै सुल्ला पार्क ऐ रियासी इक मैहल ऐ साढ़े इत्थै रियासी डैम ऐ साढ़े ऐ साढ़े रियासी साढ़ी बैष्णो माता इत्थै साढ़ी देबी पिंडी ऐ जित्थै कि लोग घूमने गी आंदे न उधमपुर बी बथ्हेरी जगहां न उघमपुर च घूमने दी जगह चनैनी जेहड़ा पार्क ऐ लोग उत्थै बी घूमने गी जंदे लोग किश लोग घूमने गी बी जंदे थोहड़ा कुछ दिक्खने सुनने गी जंदे है लोग दिक्खने गी जंदे है मेक्सिमम लोग उत्थै जंदे है जित्थै पार्क सार्क बी होन बौहने गी हून अस मानसर बी जन्नो आं मानसर उत्थै मानसर इक अस घूमने गी जन्ने आं जित्थै कि इक जो बी है जित्थै कि अस जानबर दिक्खी सकने जेहडे़ हिरण ना उत्थे मोर ना खरगोश ना जिंहेगी दिक्खिये असेंगी अच्छा लगदा ओह् अस मानसर जू च बी जाइयै दिक्खी सकने आं मानसर इक एड्डी बड्डी झील ऐ जित्थै के झील च इन्ना पानी उत्थै किश्तियां बी लग्गी दियां होंदियां ओहदे च बेहियै बी अस आखदे न कि बोटिंग बी अस करी सकने बोटिंग करी सकने ते मानसर कन्नै उत्थै नागें दा देबता बी ऐ जेहड़ा देबता साढ़ा उत्थै जेइयै अस मतलब उत्थै मत्था बी टेकी सकने ते इक एहडी बड्डी झील ऐ मानसर तक्कने आह्ली जगह ऐ उत्थै पार्क बी ऐ बौहने गी अस जद बी जंदे हे ते उत्थै बौंहदे हे ते इक पूरा मानसर इक ऐसी जगह ऐ जित्थै राँउड लाना पौंदा पूरा पूरा इक चक्कर लाना पोौंदा इक जगह दा शुरु होना ते बापस उत्थै गै औना ते ओह् राउंड जेहड़ा ओहबी लांदे कोई इक ढेड घटां लग्गी जंदा हा रांउड लांदे ते राउंड लांदे झील बी लब्भी जंदी ही झील बी लब्भी जंदी ही जू बी उत्थै जानबर अलग अलग लब्भी जंदे असेंगी दिक्खने गी हिरण बी होंदा उत्थै एह् जेह बी होंदे उत्थै ते जिनेंगी दिक्खियै असेंगी खुशी मिलदी ऐ

और और और सनासर बी ऐ पतनीटाप बी ऐ एह् सब चीजा घूमने फिरने गी शैल ना ते मौसम जेहड़ा ऐ ओह् सोहा गै शैल ते जां स्याल होंदा शैल इंदे दऊं चा ते और ते बरसांत है नी होंदी शैल ते आक्खदे बी हे नी स्याने कि सोहा सुहाबना ते स्याल खाने गी ते ते जेहडी बरसांत ऐ ऐ एह् रोगी होंदी बरसांती अगर तुस गिल्ले बी होई जाओ ते तां बी तुस बिमार होई जंदे हो तां करियै बरसांती लोग बाहर निकलना बी नेई पसंद करदे हैन बरसांती कपडे़ बी गिल्ले होी जान ते इक घूमने फिरने गी जाना होऐ ते फ्ही शैल मौसम जां फ्ही शैल मौसम मौसम दिक्खयै जाना होंदा अगर कुतै जाना होऐ ते अगर साड़े जम्मू च जां बाहर चली जाओ तुस कुतै बी ते कुतै बी चली जाओ तुस घूमने गी बथ्हेरी जगहां न सोहा जेहड़ा है ते ओह् सारे कोला सोहे गी लोग सारे जंदे ना घूमने गी सोहै गी लोग ज्यादा घूमने गी जंदे स्याले लोग बर्फ दिक्खने गी बी जंदे ना ऐसी दिक्खने गी थोहडा मजा आंदा बर्फ दिक्खने गी जंदे लोग बर्फ दिक्खने गी लोग उत्थै केह् लब्भनी छड़ी बर्फ गै सोयहै जाहगे घूमने गी सोहे इयां जाह्गे घूमने गी ते सोहै नेई जाहगे ते खाने पीने गी पानी ठंडा चाहिदा सब कुछ सब किश चाहिदा होंदा ते इस करियै सोहा थोहड़ा मुश्किल लगदा ते स्याल थोहड़ा ठीक लगदा घूमने गी